हेल्लो विष्णु जी प्रजापत बोल रहे हैं भाई साहब जय सियाराम जय सियाराम क्या हाल चाल है भाई मैं ये कह रहा था मेरे पास एक टेंडर आया हुआ था ट्राली बनाने का जिसमें अपने को सौ ट्राली से लगा के डेढ़ सौ ट्राली तक बनाना है इकट्ठा एक लॉट है हाँ सौ से डेढ़ सौ ट्राली है हाँ और एक हाँ और इसमें क्या है कि अपने को ऐसा नहीं है कि सभी ट्राली एक जैसी बनाना है अपने को कुछ ट्रालियाँ मतलब क्या है कि जिसमें चेंजेज बहुत सारा है किसी में फर्स अगर छ की देना है किसी में आठ की देना है किसी में दस की देना है इस प्रकार से अपन को माल लगाना है और चेंज करते करते हुए है ना कोई उसमें कुछ संख्या दे रखी है कि इतनी संख्या की ट्राली में इतना माल लगेगा इस ट्राली में इतने संख्या में इतनी ये माल लगेगा है ना तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपके पास वेल्डिंग मशीन तो कंम्पलीटली है ना नहीं एक्चुअल में क्या है अपना थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसमें क्या है कि हूँ हूँ अच्छा अच्छा अच्छा अगर मान लिया जाए मैं आपको सौ ट्राली का आर्डर अभी फाइनल करवा देता हूँ तो आप मुझे कितने दिन में प्रोवाइड करवा दोगे हूँ हूँ हाँ एक ट्राली चार दिन में आप कंप्लीट कर देते हैं मतलब ये मान के चलें अपना एक समथिंग बारह से समथिंग बारह महीने तो लग जाएँगे मतलब पूरा टेंडर पूरा करने में नहीं तो भाई साहब एक काम करो ना अगर हो पाता है तो अपन एक काम करते हैं कुछ बंदे और बढ़ा लेते हैं काम करने के लिए उसका जो भी पेमेंट वगैरह होगा मैं कर दिया करूँगा हाँ वही मेरा ये है कि अपना टेंडर क्या है मैंने क्या है कि आठ महीने का मतलब एट मंथ का एक प्रोजेक्ट पूरा लिया है मैं मैंने ये लिख के दिया है मतलब जो अपना एग्रीमेंट बनता है उसमें ये है कि आठ महीने में इनको काम पूरा करके दे दूँगा है ना और क्या क्या क्या आप कंपलीटली कर लेते हो मतलब इसमें ट्रॉली वगैरह में क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा अपने पास माल अच्छा ऐसा तो नहीं है कि आप कोई माल अपन को बाहर से लाना है या उसके लिए परेशान होना पड़े फिर अपन एक काम करते हैं इकट्ठा माल मंगवा लेते हैं

तो बताइए फिर आप मेरे को पर ट्रॉली पर हेड क्या पेमेंट लगेगा वो मुझे बता दीजिए मैं फाइनल कर लेता हूँ जैसा भी अपन जमता है बैठकर फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइम

हूँ हूँ हूँ हूँ नहीं मैं एक सिर्फ एक एवरेज पूछ रहा था कि इतना में मतलब अपना काम कंप्लीट हो सकता है एक ट्राली में तो अपन उस रे रेसीओ निकाल लेते हैं कि भाई सौ ट्राली में अपना क्या पेमेंट बन रहा है कितना अपन प्रो प्रोवाइड कर पाएँगे कितना बचेगा

ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ कल हो सकता है मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अप आपकी शॉप पर आकर बात करता हूँ है ना ओके ओके जय श्री राम